नमस्ते

अच्छा अच्छा मेरे पास तो गेंदा है गुलाब है चमेली का है कमल का है अरे सारे फूल हैं बहुत सारे फूल हैं

यह पड़ेगा आपको पचास रुपये के पचास रुपये में पड़ेगा

जो समझ में आए वैसा आप लगा लीजिए अपना भी बता दीजिए कुछ चलो चालिस में लग जाएगा

गेंदे का जो है वह वह तीस तीस में पड़ जाएगा

हाँ तो वही तो अपने हिसाब से उसी से हिसाब से लगा लीजिए

ठीक ठीक

तम हाँ गुड़हल का भी हाँ ले लीजिए

हाँ वे सारे फूल हैं जो आपको पसंद हों तो उसी हिसाब से है कोई पचास में है कोई साठ में है कोई सत्तर में है तो कोई चालिस में है ऐसे ही सब है

चमेली का फूल

मोगरे का वह साठ में है

वह चमेली का फूल अच्छा होता है ना

हाँ तो गुड़हल भी ले लीजिए

नमस्कार